ओना तऽ हम कतहुँ गेलहुँ हँ नहि लेकिन ओना इच्छा होइत रहैए जे इसकुल पर जतऽ आन तरहक कार्यक्रम होइए पहिने हम सङ्गीतसँ जुड़ल नहि छलहुँ लेकिन आब जुड़ैके इच्छा अछि तऽ इच्छा होइत रहैए जे कतहुँ एहन सान्स्कृतिक कार्यक्रम होइत छै तऽ हमरो गबै कऽ अवसर भेटै किएकि तऽ गेनाइ एकटा कोनो ई नहि छै अवसर भेटै तऽ किछु भेटबे करत या एकटा भाव होइत छै गीत कऽ गीतमे भाव नहि अछि तऽ आन तरह किछु नहि अहाँकेँ भेट सकैए बात्मिकता जे होयबाक चाहि हरेक चीजमे जहिना छै तहिना सङ्गीतमे सेहो छै आ ओ सङ्गीतमे यदि अहाँकेँ से नहि अछि तऽ आन तरहक किछु नहि कऽ सकैत छी अहाँ सङ्गीतमे अहाँ कऽ जेना भाव भेल तऽ ओहि कऽ बाद आगू सभटा छै लेकिन ओहिसँ पहिने अहाँ कऽ किछु नहि छै कतहुँ कोनो एहन कार्यक्रम छै जतऽ अहाँ कऽ जाइके इच्छा रहै तऽ ओहिमे जा कऽ गाबि सकैत छी अहाँ किछु गबै कऽ इच्छा अछि तऽ गाबि सकैत छी तऽ ओहि तरहक लेल पहिने अहाँ कऽ अपनो अनुभव होयबाक चाही या अहाँ अपने की केहन गबैत छियै से ओकरो अहाँ बेर बेर सुनिऔ बेर बेर अथि करिऔ तखनि अहाँ कऽ आन तरह कार्यक्रम पर जाइ कऽ जगह भेटै बला छै